सिरां जिल्लायाव दारिमिनफोरा दङ दालिगाव दालिगावआ मोनसे दारिमिन आरो सिरां जिल्लायाव सि दाग्रा आर'नाइ गामसा दख'ना बायदि दाग्रा मोनसे दारिमिन दङ जायखौ बुङो विभिं जोङो बेफोराव जोङो बेखार लाइमोनफोरा बेखार लाइमोनफोरा बेफोराव खामानि मावनानैबो गावनि थांनानै थानाय गावनि गथ' गथाइ फोरोंनाय गावनि जे संसार जानाय बैफोराव जोङो गोबां सुबिदा मोनो नोङो विभिं आव नोङो आर'नाइ गांसे जुदि दानो हायोब्ला मेसिन जोंसो दाखायो नालाय मेसिन जों जुदि आर'नाइ गांसे दानो हायोब्ला नोङो सेजौ बाजि रां मोनो गांसेयाव अब्ला नोङो सानसेयाव गांथाम गांब्रै जुदि हायोब्ला नोंहा सानसेनि हाजिराखौ आरामसे मोनो बेनिखायनो सिरां जिल्लायाव दारिमिन थानाया सिरां जिल्लानि साफ्रोमबो रायजो राजा मोननि थाखाय जोबोद सुबिदा आरो थाबावनांगौ सिरां जिल्लायाव गोबां बायदि बायदि दारिमिनफोर जे गायसननांबावगौ दं आं बेखौ सानो जे सिरां जिल्लानि सुबुंफोरा बेखार लायइमोनफोरा जे बेफोरबायदि दारिमिनफोरावनो जे फिसा फिसौ खामिनि मावनानैब्लाबो गावनि न'खर संसार आरो फरायनाय बायदि बायदि बिथिंफोराव जे इनभ'ल्भ जानानै थानो हायो आं बेखौ सानो बेनिखायनो सिरांनि माखासे दैदेनगिरि आरो बे सिरां जिल्ला एबसु नि आरो गुबुन गुबुन बिबानफोराव थानाय बिथांमोना जे सिरां जिल्लायाव बायदि बायदि दारिमिनफोरखौ गायसननांगौ बेबायदि गुबुन गुबुन मेम'रेन्दाम खौ जोंनि बि टि आर सरखार आरो भारत सरखार आबसु आ जे होयो आं बेखौ आसा खालामबाय जाहाथे जोंनि सिरां जिल्लाया मोनसे जौगाखां जिल्ला जानो हायो